جی بتائیں جی سے بات کر رہا ہوں بتائیے میں کیا کرتا ہوں کون سا فون ہے جی جی سر بالکل ہے ہمارے پاس ویسے تو مارکیٹ میں ابھی نہیں ہے یہ لیکن ہم ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں کیونکہ ابھی مارکیٹ میں آپ کو ملے گا نہیں کہیں پہ بھی جی جی سر کیا چاہیے آپ کو بلو بلیک وائٹ بالکل وائٹ میں مل جائے گا آپ کو سر ویسے تو ابھی مارکیٹ میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا نہیں اور کہیں پہ ملے گا بھی کہیں تو پرائز زیادہ ہی ہوں گے آپ کو ہم آپ کو دیں گے یہ اکیس ہزار کا مارکیٹ میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو یہ پچیس ہزار سے کم کا ملے گا نہیں آپ کو یہ گارنٹی ہے ہماری انسٹالمینٹ بن جائے گی اس کی آپ کو دس ہزار ڈاؤن پیمنٹ کرنا پڑے گی اور باقی کی رمیننگ آپ اس کے حساب سے آپ کتنے منتھ کا بنوانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے بن جائے گی نہیں نہیں کچھ ایکسٹرا نہیں ہے

تو ابھی ہمارے پاس ایک اسکیم چل رہی ہے آفر ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ایک اسمارٹ واچ فری ملے گی اور اگر انٹال انسٹالمینٹ پہ لیں گے تو نہیں ملے گی واچ بھی سیم سیمسنگ کی ہوگی سر نہیں ملے گی سر سر جو بھی آپ ایک اسمارٹ فون میں فیچرس دیکھتے ہیں نا ایک اسمارٹ فون لینے کے حساب سے بیسٹ وہ سارے فیچرس اس میں آپ کو ملیں گے سر کوالٹی آپ کو بہت اچھی ہے اس کا پروسیسر ایک بہت ہائی پروسیسر ہے اور سب سے بڑا فیچر یہ گرم نہیں ہوتا جب آپ اس کو چارجنگ میں یوز کرتے ہو تو یہ فون گرم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی بہت ایک اچھا فون ہے دس ہزار ایم ایچ دس ہزار ایم ایچ اور اس میں ایک فیچر یہ ہے کہ مان لیجیے ٹین پرسینٹ بیٹری ہے آپ کی تو اگر آپ اس کو کالنگ کالنگ کا پارٹ کریں گے دو گھنٹے چل جائے گا آپ کا فون کس چیز کی وارنٹی سر وہ تو آپ کو الگ سے لینا پڑتا ہے ایک سال کے لیے وارنٹی ملتی ہے نو سو روپئے کی ایک سال کی وارنٹی ہے وہ آپ کو الگ سے لینا پڑے گی کمپنی کی طرف سے کچھ نہیں ملتا آپ کو آپ کو جب لیں گے آپ جبھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ شاپ پہ آئیے میں اور فیچر بتا دوں گا اس کے ٹھیک ہے